जय झूलेलाल ड्रॉइंग या पेंटिंग जहिड़ी कलाउनि खे शुरू करण लाइ ॿारनि जी सही उमिरि छा आहे इहो असांजो सुवालु आहे त मुंहिंजो जवाबु इहो आहे की ड्रॉइंग ऐं पेंटिंग जहिड़ी कलाउनि लाइ उमिरि जी कोई सीमा न आहे वरी बि अगरि ॾिठो वञे त पेंटिंग ऐं ड्रॉइंग जहिड़ी शयुनि लाइ कोई उमिरि जो बंधन कोन्हे ॿार जेतिरो में जेतिरो जल्दी सिखे जेतिरो जल्दी कलर पंहिंजे हथनि में खणे उनजी कोई सीमा कोन्हे छोकी कलरनि सां ॿार पंहिंजी खुशियूं ऐ उमंगू ॾेखारींदा आहिनि ड्रॉइंग सां पंहिंजे हथनि जी कला ॾेखारींदा आहिनि हुननि में हुननि जा विज़न वॾा थींदा आहिनि ऐं कोई बि शइ ॾिसी करे पैंसिल सां पेपर में लाहिण ईअ भॻवानु जी हिक देन आहे त हिन लाइ कोई सीमा जी रोक टोक न आहे वरी बि अगरि हिसाबी तौर ते विज्ञानी तौर ते ॻाल्हाइणु जे त जॾहिं ॿार पेंसिल पकिड़णु सिखनि त वॾा वॾा मास्तर चवंदा आहिनि त इन तॾहिं हिननि खे रोकियो टोकियो न ऐं पंहिंजे हिसाब सां हलाइणु ॾियो